हँ अहाँ सबजीके दोकान करै छी खेती करै छी की दर परबल की दर यऽ भिण्डी की दर यऽ हूँ झींगा की दर यऽ

कोना की देब दश किलो भिण्डी लेब दश किलो झिंगा लेब दश किलो परबल लेब ठीक छै तऽ हम भेजै छी तऽ सबटा नापि कऽ दऽ देब हँ